अरदाबाव संनाया एसे खस्थ' जायो आरो मानो होनोब्ला बन नागिरनांगौ फोराननांगौ आरो जरायनो थाखायबो अर जरायनो थाखायबो फाथो सिना केर'सिन लाइटार इरि नांगौ जायो ओमफ्राय अरबो सुबाय थानांगौ जायो उखुन्दैबो खुयो आरो गरम बोथोराव हाय गोलोमो बायो ओमफ्राय अखा हाब्लाबो अखा सेरो मायो एसे खस्थ' जायो आरो ओमफ्राय गेसाव संब्ला इजि सिन जायो मानो होनब्ला अरबो नायनाङा ओमफ्राय ओंख्रिफ्राबो थाबैनो जायो ओंखामफ्राबो बनावब्ला अरावबा अर सुबाय थानांगौ नायबाय थानांगौ बन माबाबाय थानांगौ ओमफ्राय इदि गेस इन्दाकसोन फ्राव संबा इजि सिन जायो आरो ओमफ्राय तेस्ता अरदाबनियाव साबसिन जायो आरो गोथावसिन जायो मानो होनब्ला गेस निफ्राय अरदाबाव संनाया गोथावसिन जायो अरदाबाव संनाया हेल्दि सिनबो देहानि थाखायबो मोजां गेस इरि जाया अरदाबाव संनाया ओमफ्राय गेसाव संब्ला गेस जों हाय संनाय नालाय एसे बेराम इरि जायो मायो गेस नि जाबाय थाब्ला ओंखायनो अरदाबाव संनाया मोजां आरो ओमफ्राय हाखु दाखुनि थाखाय इमारजेनसि नि थाखाय गेस इन्दाकसोन फोरनिफोरा आराम आरो मानो होनब्ला बन इदि कालेक्ट खालामनांलाया गेसाव सङोब्ला लाइटार गावब्लानो अन इन्दिकेट'र अन खालामब्लानो जायो